एक हजार मे स्टोप एकटा किनने रहियै बहुत सुन्दर रहै अहाँके एहिसँ छओ महिना पहिने एक हजार मे किनने रहियै बहुत सुन्दर स्टोप कहियो नहि खराप भेलै बहुत सुन्दर स्टोप रहै बहुत सुन्दर जरलै बहुत सुन्दर ओ दोकान छै जे चीज दै छै स्टोपे दै छै बहुत बढ़िऑं दै छै दोकानोवाला बहुत सुन्दर छै अहाँके ओ स्टोप कहियो नहि खराप भेलै बहुत सुन्दर रहै अहाँकेँ बहुत सुन्दर जरलै ओ स्टोप एक हजार मे किनने रहियै एहिसऽ छओ महिना पहिने बहुत सुन्दर रहै